हे देखियौ हमरा तऽ पैघ मूर्ति हम तऽ नहि कहिओ बनेलहुँ हँ लेकिन लोग अरके बनबैत हम बगलमऽ देखलियै हँ हैबा सरस्वती भगवान बनौलक हे वएह दुर्गाजी हैबा सीता महरानी इएहसभ बनबैत हम देखलियै र अथी गणेश भगवान बजरंगबली ईसभ चीज हम बनबैत भगवानके हम देखलियै हँ लेकिन हमरा बनबयके लुरि नहि छै लेकिन बनबैत इएह देखलियै यऽ अथी बगलेमे बनबै छै घरके बगले मऽ बनबै छै हैबा ईसभ बनबैत देखलूँ लेकिन हमरा लुरिए नहि यऽ बनबयके लेकिन हम बनबैत देख लेलियै से एना बनबैत छै पैघ मूर्ति ओना बनबैत छै हे हाथ देलक पुआर अरके बनेलक पहिले मुड़ी बनेलक भगवानके तब ओहिमे सेट करलक ईसभ हम देखय छियै बनबैत लेकिन हमरा बनबयके लुरि नहि छै ईसभ हम देखय छियै बनाबैत भगवान अर बनबैत सरस्वती दुर्गाजी गणेश भगवान सीता महरानी ईसभ हम बनबैत देख लैत छियै जे अना बनबै छै ओना बनबैत छै लेकिन हमरा नहि आबैत छै बनबयलऽ सीखबय तबे